शुभ सकाळ सर डॅथ रज रजिस्ट्रेशन ऑफीस न्ही सर हें आ सर हांव न्ही अनुष्का उलयतालें म्हाका मातशें इल्ली म्हायती जाय आशिल्ली की म्हाज्या न्ही बाबाच्या मृत्यूपत्राचेर इन्फॉमेशन रोंग आसा म्हणजे तेजी म्हायती प्लेस ऑफ डेथ आसा पय म्हणजे मृत्यू मरण जाय आयिल्लें तांचो जागाची जागा आसा पळय ती चुकून तांच्यांनी रोंग चुकून घातल्या म्हणजे म्हजें बाबाचें मरण गोवा मॅडिकल कॉलेज पणजे जाल्लें पूण तांच्यानी थंय आय डी हॉस्पिटल फोणें घातलां तें म्हाका ताचें बदलपाक जाय जाल्यार कितें जाय पडटलें सर हां बरें बरें म्हणजे तांची थंय तांणी ती जी सर्टिफिकेट दाखलो दिल्लो आसा पय पणजेच्यान हॉस्पिटला हॉस्पिटलांतल्यान ती लावची पडटली न्ही सर आं आनी मागीर एफिडेवीट बीन मारची पडटा आ ओके ना सर न्ही बरें एप्लिकेशन दिवपाचें आनी चेंज कर म्हणपाचें सर हां हां हां बरें सर हांव तें तुम म्हाजे कडेन आसा ती जीएमसींतल्यान जी आमकां दोतोरान दिल्ली पळय दाखलो तो हांव तेका लायता आनी एक अर्ज करता तुमच्या ऑफिसान कितले दिसांनी मेळटा सर ती मागीर सर्टिफिकेट म्हाका आं बरें सर आठ दिसांनी म्हणटात आं ऑनलायन केल्यार आनी फास्ट जाता म्हणटात आं बरें सर हांव पयतां तशें करून ऑनलायन पळयता तर जाता जाल्यार म्हाजे कडेन बरें नाजाल्या ऑफिसान दिवपाची न्ही सर आं म्हळ्या आतां तुमी ऑनलायनूच चड भर दिता म्हणटा ऑनलायन करपाचें बरें सर हांव एप्लिकेशन दिवन आनी ती म्हाजी ती सर्टिफिकेट लावन जीएमसींतली हॉस्पिटलांतल्यान दिल्ली ती सर्टिफिकेट लावन तो अर्ज करता तर सर हांव आं हय बरें सर थँक्यू धन्यवाद सर आं